گزشتہ برسوں میں دہلی میں تفریح مناظر میں نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں جدید ٹیکنالوجی شہری ترقی اور نوجوان نسل کی دلچسپیوں نے تفریح کی روایتی انداز کو نٮٔی شکل دی ہے شاپنگ مالز اور تفریح مراکز میں اضافہ دہلی میں ایک بڑے بڑے شاپنگ مالس جیسے سلیکٹ سٹی ورک ڈی ایل ایف کرومیناد اور پیسفک مول نہ صرف خریداری بلکہ کھانے فلم بینی اور بچوں کی تفریح کے لیے مشہور ہو چکے ہیں ڈیجیٹل تفریح کا رجحان سنیما گھروں کے ساتھ ساتھ او ٹی ٹی پلیٹفارام جیسے نیٹفلکس امیزون پرائم کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے جس سے لوگ گھروں میں ہی نہیں میں نئی فلمیں اور شوز دیکھنے لگتے ہیں کیفے اور کلچرل اسپیس جدید کیفے کتابی کیفے اور آرٹ گیلریز میں نوجوان نسل کی